आं दासिमाव संनो रोंनाया बर'नि रेसिपिनि बागै आं रोंजोबगौआनो आं गुबुन आउटनि रेसिपिफोरखौसो मोजाङै मोनथिया जायखौ आं न'आवबो संफेरनो मोनाखै